हलो हा प्रभुवंश सुपर मार्केट मां प्रिया मोटवाणी थी ॻाल्हायां मूंखे सामानु घुराइणो आहे मां हर महीने में तव्हां खां ई सामानु घुराईंदी आहियां हा हा हा तबियत ठीकु नाहे न इनकरे मां न अची सघियमि इनकरे तव्हां खां फ़ोन ते ई थी ॻाल्हायां लिखायांव ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां लिखो मां तव्हांखे ॿुधाईंदी थी वञा मुङनि जी दाल किलो तुअर दाल किलो चणनि जी दाल किलो हा ॿियूं बि दालियूं आहिनि न किलो किलो हा उड़द जी दाल कीअं अछी दाल ईंदी आहे माए जी दाल अछी माए जी दाल किलो हा हा ऐं कारी माए जी दाल बि किलो हा ॿियो इहा मसूर दाल ईंदी आहे न ॻाढ़ी हा उहा उहा बि किलो हा तेल जा पैकेट ॿारहां तेल जा पैकेट गिहु तेल तेल जेको ईंदो आहे न रिफ़ाइंड तेल सुपर इहो फ़ार्चून ई भले मोकिलिजो ॿारहां ॿारहां पैकेट हा ऐं अधु किले जो मखण जो पैकेट पियो अथव हा उहो अधु किलो हा अधु किलो मखण ऐं ॾह किलो अटो हुजे ऐं चांहि पती अधु किलो हा ऐं ॿुधो न अटो जेको सुठो मोकिलिजो मोटूमल जो अटो मोकिलिजो ऐं चांहि पती वरी सोसायटी हुजेव सुसाइटी अधु किलो ई मोकिलिजो ऐं खंडु पंज खंडु पंज किला ऐं लाइफ़ बॉय साबुण जूं चकियूं छह वॾियूं हा ऐं बासण मलण जो साबुण बि ईंदो अथव विम बार उहो छह वॾा हा उहो ई त ऐं फ़िनाइल हुजनि ॿ बॉटल फ़िनाइल ईंदो आहे न उहो साई बॉटल ईंदी अथव हा उहा उहा हा हा उहा ॿ बॉटलूं मोकिलिजो ऐं हारपिक ॿ बॉटलूं हा जी जी हा हा पीकॉक फ़िलाइल भले मोकिलिजो साओ ऐं बिस्केट में मोकिलिजो पार्ले चारि हुजनि चारि पार्ले चारि क्रीम बिस्केट चारि पार्ले बिस्केट ॾहें वारा जेके गोल्ड ईंदा आहिनि हा हा ॿियो जेके ओरियो बिस्केट ईंदा आहिनि ॾहें वारा चारि ऐं ॿियां उहो चहिरा बिस्केट ईंदा आहिनि न स्नेक्स ॾहें वारा मोनाको बि मोनाको बि ईंदा अथव स्नेक्स बि ईंदा अथव ॿ वैराइटियूं अथव इन में हा ॾह हा हा जी जी हा हा चारि उहे चारि जी ॿियो आलू भुजिया अथव अधु किलो हल्दीराम हल्दीराम जी अथव हा हल्दीराम जी ऐं हल्दीराम जो हल्दीराम जो भेल बि ईंदो अथव मिठो हा उहो ऐं रसगुलनि जो हिकु दॿो मोकिलिजो उहो हल्दीराम जो ई सुठो हूंदो आहे न वधीक हा जी जी जी जी ऐं पंज पैकेट टोश जा मोकिलिजो हा हैड अधु किलो मिर्च अधु किलो ऐं धाणा अधु किलो हा अधु अधु किलो मोकिलिजो ऐं पोहा मोकिलिजो अधु किलो अधु किलो अधु किलो पोहा अधु किलो सूजी हा हा बसि ऐतिरियूं शयूं मोकिलिजो न न सोयाबीन पई आहे घर में जी न न ठीकु आहे मैगीअ जा मैगीअ जा पैकेट भले विझिजो इहे जेके चोॾहें वारा ईंदा आहिनि टे पैकेट विझिजो जी न न बसि ॿार छा खाईंदा न जी ॿार हेॾो खाईंदा नाहिनि बसि इहे जेके खाईंदा आहिनि उहे लिखायो थी मांव न न ॿियो कुझु बि कान खपे हा इन जो घणो बिल थियो तव्हां मूंखे ॿुधाइजो जी हाणे तव्हांखे मां जीपे कयांव की न कैश वठंदा अच्छा अच्छा जी जी भले सुभाणे मोकिलींदव तॾहिं बि हलंदो भले सुभाणे मोकिलिजो तव्हां जी जी सुभाणे मोकिलिजो ऐं मुंहिंजी एड्रेस त लिखियल ई अथव जी जी प्रिया मोटवाणी हा हा हा हा जी जी त सुभाणे मोकिले छॾिजो भले त ठीकु आहे जय झूलेलाल